हाँ बोलिए जी बोलिए ना लीजिए हाँ हाँ बोलिए ना कितना पैसा पड़ेगा चालीस हज़ार पड़ जाएगा

हाँ बाज़ार जाकर लेना है तब तो अस्सी हज़ार पड़ेगा

लड़की की शादी है तो कम कर देंगे पाँच हज़ार हाँ हाँ तो कम कर देंगे पाँच हज़ार उसी के साथ नौ दस हज़ार

ठीक है आइए मिलिए ना आकर के तो हाँ हाँ तो अस्सी हज़ार तो कह दिए ना अस्सी हज़ार में पाँच हज़ार छोड़ देंगे ठीक है

ठीक है समझ गए

हाँ है ठीक है तो आइए ना आकर के मिलिए हाँ हाँ आइए ना मिलिए ना आकर के हाँ हाँ आइए ना हो जाएँगे हाँ बता ही देंगे बाराती के लिए हाँ हम भेज देंगे

ठीक है ठीक है हम भेज देंगे एको दिन करके नहीं अभी तो यहाँ पर नहीं है भेज देंगे तो ठीक है ठीक है भेज देंगे बोल दिए ना हाँ ठीक है